अच्छा तां अज्ज थोआनूं मैं सनां दा हा कि दौड़ जेह्ड़ा न दौड़ लांदा हा मेरे कन्नै ऐसे ऐसे हादसे होए हस्सने आह्लियां गल्ला होई दियां ऐसियां ऐसियां कि जेह्ड़ियां थोआनूं सनाई निं सकना इक बारी अस दौड़ लान गे सवेरै सवेरै साड्डे चार बजे उल्लै मैं आर्मी दी भर्थी दिखदा हा दौड़ लान गे ते मतलब कि साढ़ा ते बड़ा सुनसान ऐ उस रस्तै लोकें कुत्ते कत्ते बन्ने दे होंदे हे खेत्तर खुत्तर उद्धर मतलब इक कुत्ता खुली गेदा हा ओह् मतलब जंजीर हैनी ही पाई दी उसी रस्सी पाई दी उन्नै रस्सी टुक्की ओड़ी दी अह् दौड़ लान लगे ते ओह् उन्नै अपनै कुत्ते नै छाल मारी ओड़ी मगर लगी गेआ महाराज अहें तिन्न चार मुड़े हे ते मैं सारे कोला पिच्छे हा मैं आखना कि मेरे कोला कोई दो सैकंट दा फर्क गै ऐ हा उन्नै मिगी टक्क लाई गै देना हा पर ओल्लै मेरा मेरा माएं में आखा दा कि मेरे इन्ना डर होई गेआ हा न मेरे मनै च कि अज्ज इन्नै मिगी बड्ढी गै उड़ना बड्डी गै उड़ना पर फ्ही बी मैं ओह्दे कोला नस्सियै आई गेआ मतलब कि उस उस दिन मैं बाल बाल बचेआ ते घर जेइयै माए घरै आह्ले इन्ना हस्सा दा मेरे पर इन्ना हस्सै दे हद कोला जादा इक बारी अस खा'ल्ली मैं सनां दा इक बारी अस कुद्धर गे भला हां इक बारी अस गे साढ़ै इद्धर लागै तिग्गै बाग ऐ इक साढ़े खेत्तर ऐ मसाढ़ा उद्धर बाग ऐ अम्बै दा गबू गोशे बी लग्गे दे उद्धर होर लगाठ बी लग्गे दे लीचियां बी लग्गी दियां होर लूचे बी लग्गे दे अस चली गे उसलै अस अहें अम्बें दा सीजन हा ते अस अस चली गे अम्ब चोरी करन ते बागै आह्ले दो त्रै जने ओह् उ'नें राक्खी करनी होंदी रातीं बी ते दिनें बी क्योंकि अह लोग अम्ब चोरी करियै लेई आए ते उ'नें केह् लेने अस चली गे भ्रावा कोई सवेरे कोई साड्ढे पंज बजे लोऽ होई गेदी ही थोह्ड़ी थोह्ड़ी लोऽ होई गेदी ही ते अह् चली गे बंदे मतलब कि चारों कोनें दे बेच्च मतलब मज्जें डाए दे उ'नें इक ने उद्धर डाए दा इक ने उद्धर डाए दा हा अस फिर बी चली गे बिच्च अंदर बड़ी गे उ'नेंगी हैनी पता लग्गेआ सेई गेदे हे बंदे अस जि'यां गब्बै गे न ते इक बंदे ई पता लगी गेआ उ'न्न जियां रौली पाई ते जेह्ड़े चारों चारों बंदे हे अलर्ट होई गे माए अस फसी गे अस त्रै जने हे त्रैनो त्रैनो अस बूह्टे उप्पर चढ़ी गे ते बूह्टे पर चढ़ियै अस छप्पी रेह् अस बंदें पूरा बाग तपाशी उड़ेआ कि बंदे आए ते गे कुद्धरै ई इक बंदा कदें इक उसी आक्खै भैं बंदा कुद्धरै ई गेआ इक उसी आक्खै भैं बंदा कुद्धरै ई गेआ पता कुसै ई निं लग्गै भाई बंदा गेआ ते गेआ कुद्धरै ई पागल होई गे भाई बंदे आए ते गे कुद्धरै ई कन्नै उ'नेंई डर बी लेई पेआ लग्गन ते मिगी उप्पर बेठियै हस्सा आवै भाई कि बंदे कैसे ऐ कि बंदे सानूं तुप्पा दे अस उप्पर बैठे दे आं मजे दे ओह् बट बूह्टा बी थोह्ड़ा घना हा ओह् ते साढ़े बूह्टा बी घना हा होर उत्थै अम्ब बी शैल लग्गे दे हे अम्ब बी शैल लग्गे दे ते मतलब कि इक अम्ब साढ़ै लाग्गै तिग्गे हे अहें अम्ब उम्ब खाद्धा उप्पर गै दो इक दो अम्ब खाद्धा ते जि'यां दिक्खेआ ते बंदे थोह्ड़े थोह्ड़े परे होए उस्सै बेल्लै में उतरेआ फड़ा फड़ खिट्ट मारी खिट्ट मारदे इक बंदे ने दिक्खी लेआ दिक्खी लेआ ते में मैं बी निकली गेआ मेरे कन्नै दो मुड़े होर हे इक निकली गेआ ते इक फसी गेआ बेच्च तारें च तार तारां लाई दी उ'नें जि'यां इक फसेआ बंदा पिच्छै मतलब कि अपने इद्धरा अद्धा अद्धा मीटर गै अद्धा मीटर मतलब कि पंजाह् मीटर गै पिच्छै हा बंदा ओह् ते उस मुड़े ई अहें इन्नी मुश्कलै ने कड्ढेआ ना ते बंदे ने पाड़ी ओड़ना हा उसी बंदे ने डांगें डांगे उसी मारी ओड़ना हा नां ते इब्बी बड़ी हस्सने आह्ली गल्ल ऐ अह् जेल्लै घर गे ते मुड़े च माए मुड़े मौजू पाए दा अज्ज थोआनूं मारी ओड़ना हा उ'नें अज्ज तुस बड़ी मुश्कला कन्नै बचे अज्ज एह् अज्ज एह् दे साढ़े पेंड दे बिच्च ई चारदवारी कीती दी उ'नें लीची दा बाग ऐ उ'न्न बंदे ने कच्ची कंध रक्खी दी कच्ची बंदूक रक्खी दी उस बंदे ने हून तोह् मिगी इक गल्ल सनाओ जिस बंदे कच्ची बंदूक रक्खी दी ओह् कच्ची बंदूक कन्नै बी बंदा घायल होई जंदा ते ओह् डर ते होंदा न सारे मुड़े मुक्करी गे कि इक आक्खै मैं निं जाना इक आक्खै मैं हैनी जाना इक आक्खै मैं हैनी जाना मेरे कन्नै इक मुड़ा हा अस किट्ठे फिरदे हे बचपनै कोला किट्ठे स्कूल जाना किट्ठे खानी किट्ठे बैठना किट्ठे कुदै घूमन जाना किट्ठे जाना ते ओह् आक्खै मैं उसी आखेआ आक्खै चल ठीक ऐ अज्ज जो मर्जी असें खाने गै खानें अहें अज्ज रातीं दे साड्ढे नौ बजे दे हे ते रुट्टी राट्टी सारे लोकें खाई दी होंदी जिसलै ते अपने अपने सोने दा बंदोबस्त करा दे होंदे ओह् बी बंदे रुट्टी राट्टी खाइयै थोह्ड़ा बौह्त रैस्ट करा दे हे ते अस भ्रावा अंदर बढ़ी गे चारदवारी कीती दी उ'नें उ'नें ई चारदवारी कीती दी इट्टें दी डंगे दी डंगा दित्ते दा उ'नें तार शार है नी ही लाई दी अह् अंदर बढ़ी गे अह् पैह्ले बूह्टे पर लगी पे खान पैह्ले बूह्टे पर थोह्ड़े तुआरे बोरू बोरू लेदा असें बोरू बेच्च पाए थोह्ड़े अहें दिक्खेआ इत्थे इन्नी लाला निं ऐ इक बूह्टा दूआ बूह्टा त्रिए बूह्टे पर दिक्खेआ ओह्दे उप्पर तगड़े लाल लीचियां हा शैल हा उत्थै लगे तुआरन बंदा बंदे दे कन्नें आवाज चली गेई उस्सै बेल्लै केह् कि बंदे न्हेरे बिच्च बंदे ई पता लगी गै जंदा कि भाई छेड़ होआ दी ऐ बंदा अलर्ट होई गेआ बंदा चतर होई गेआ उस्सै बेल्लै कि भाई छेड़ ते होआ दी ऐ पर होआ दी केह्ड़ बूह्टे खल्लै एह् निं पता ऐ बूह्टे बी घने हे लीची दे हून ओह् बंदा करै ते करै केह् बंदा भ्रावा उट्ठी गेआ उन्न टार्च बी जगाई उन्नै आखेआ जे महां टार्च जगाई ते इ'न्नै दूरा जाना नस्सी भाव्रा करदे करदे करदे बंदे ने सानूं दिक्खी लेआ कोई त्रै चार बूह्टे दे लागै तिग्गै बंदा साढ़ै लाग्गै हा बंदे ने सानूं दिक्खी लेआ असें बी बंदे दिक्खी लेआ अस बी चोप चाप इक्कै जगह् खड़ोई रेह् बंदा बी खड़ोई रेहा बंदा दिक्खै कि बंदे किन्ने ऐ इक ऐ दो ऐ त्रै ऐ मते ऐ बंदे अह बंदे हे दो बंदा सोचै कि एह् बंदे ऐ चार सानूं पता कि बंदा कल्ला गै ऐ बंदा थोह्ड़ा जेहा मतलब इ'यां कमजोर बी ऐ हा कन्नै बजुर्ग हा में छड़ा अपने दोस्तै ई इन्ना हारा शारा कीता कि कड़ाक ओल्लै अहें इन्नी लीचियां खुंडी दियां निहियां दो चार किल्लो खुंडी दियां ओह् अस लेइयै दौड़ी बी सकदे हे जेल्लै मैं अपने दोस्तै ई इ'यां शारा कीता ते अस खिट्ट मारी बंदे ने किन्ना सनोचना हा कन्नै जगह् ही बाही दी जिल्लड़ हे बड़े बड्डे बड्डे बंदे ने किन्ना गै दौड़ना हा अह् नमां नमां खून हा अहें खिट्ट दित्ती ते अह् डंगा पार ते बंदे ने जेल्लै साढ़े उप्पर टार्च लाई ते बंदे ने जेल्लै साढ़े पर टार्च लाई ते पिच्छै साढ़ी पेट्ठ लब्भै शक्ल ते लब्भै निं साढ़ी अहें नेईं पकड़ोए नेईं कुछ मजे रेह् फ्ही अह् इत्थै साढ़े पिंड थोह्ड़ी साइड उप्पर खूह् ऐ खुऐ पर अस बैठे मजे दे ते खाद्धिया खूद्धियां थोह्ड़ियां ते दो त्रै दोस्तें ई फोन कीता थोह्ड़ियां होर खाद्धियां अहें ते दो त्रै मुड़े ई फोन कीते दो त्रै मुड़े ई फोन कीते ते ते फोन फान करियै उ'नेंई खलाइयै फिर बी किल्लो हारियां बची गेइयां जेह्ड़ी किल्लो हारियां बची गेइयां ते ओह् अहें रक्खी उड़ियां दूए दिन खाह्गे ओह् खुऐ दे पिच्छै रक्खी ओड़ियां दूए दिन आए ते ओह् सुक्की बी गेदियां भलेआं करियै ओह्दा केह् खाना हा एह् लीची होंदी ऐ बड़ी नाजक एह् फ्रिज्जै बिच्च रक्खनी पौंदी ऐ एह् तां करियै बचदियां न ते इ'यां थोड़ी बचदियां न बट ओह् सीन सानूं ऐनी भुल्लदा बंदे ने अगर होंदा न साढ़े आह्ला लेखा मुड़े होंदे न ते उ'नें सानूं पलेचा मारी बी लैना हा पर ओह् बी मुड़े हस्सा दे कि पुत्तरो बाल बाल बचे ना ते थोआढ़ी खैर आई दी ही बड़े हादसे होंदे ऐसे ऐसे कि थोआनूं में सनां साढ़े म्हल्ले दे बिच्च कुसै बंदे ने साढ़े म्हल्ले च कुसै बंदे ने हून दिक्खो अह दौड़ लान अस जन्ने आं क्योंकि आर्मी दी भर्थी ऐस ऐस बी दी भर्थी दिक्खनी होऐ ते साढ़े घर बी मतलब कि पिंडें बिच्च भर्थी गै दिखदे लोक होर केह् दिक्खना घरा निकली अस इक दूए मुड़े अह् कोई पंदरां दा ग्रुप हा जिनें रिटन शिटन पास कीते दे हे अहें आर्मी दे मतलब कि आर्मी दे फार्म लाए दे अहें ते अह् दौड़ लान जंदे रोज ओल्लै अह् जंदे अड्डे आह्ली साइड दौड़ लान मेन रौड़ै उप्पर दौड़ लांदे हे अस अस चली गे मेन रोड़ै उप्पर दौड़ लाने ई मेन रोड़ै उप्पर दौड़ लाने ई चली गे ते उद्धर बिच्च ई थोड़ा सुनसान रस्ता होंदा ते लोकें अफवाह् डोआई कि इत्थै भूत रौंह्दा जित्थै सुनसान रस्ता औना ते जुल्लै अहें सुनसान रस्ता आंदा बी ऐही जगह् जित्थे मुड़े हफी गेदे होंदे हे दौड़ पिच्छुआं तिन्न किलो मीटर लाई दी होंदी ही उत्थै मुड़े हफी गेदे होंदे हे उत्थै इन्नी खचोंदी बी ऐनी ही दौड़ हून मैं तोआनूं इक गल्ल सनां तुस आपूं गै सोचो जेल्लै उत्थुआं मुड़े निकलदे न जेल्लै पैह्ला मुड़ा निकलदा ते ओह् जेल्लै ह्ला मुड़ा निकलदा ते ओह्दा इन्ना पता हैनी लगदा कि पैह्ला मुड़ा आखदा कि मैं मेरे पिच्छै बड़े जने आं अग्गें तुस सब लब्भा दा होंदा दूआ त्रिआ जेह्ड़ा लास्ट आह्ला होंदा ना लास्ट आह्ला मुड़ा उसी इन्ना डर लगदा कि चड़ेल हूनै मेरे पर आई पलैं आई हूनै आई पलैं आई ते लास्ट होंदा कौन मैं मैं सारे कोला लास्ट होना ते मैं इन्ना कम्बा दे होना मेरी डरै ने डरै कन्नै गै मेरी लत्तां ऐनी चलनियां इन्ना डर इन्ना डर भ्रावा ओह् दौड़ लाना मेरे आस्तै मौत हा कि रोज अग्गै निं में कुसै कोला जाना रोज ऐ रौंह्ना बी पिच्छै ते डरना बी रोज आं ओह् जगह् ते उत्थै कोई बूह्टे दे पत्तर बी हिल्ली जा न ते तां बी माए मेरे आस्तै मौत ऐ बूह्टे दे पत्तर बी हिल्ली जा इन्ना डर होंदा रेहा हून ओह् बचपन दियां गल्लां हून बी चेतै आदियां अगर भाई अगर ओल्लै में भूतै कोला नेईं होंदा डरे दा ते मि ओह्लै फिर मैं दौड़ लान गै निं जंदा रेहा ते मेरी लास्ट च दौड़ ऐनी निकली हून मि चेता एह् आंदा कि ओल्लै मैं अगर एह् भूतें शूतें कोला एह् फालतू कम्में कोला नेईं होंदा डरे दा ते हून नेईं कुतै होना हा एह् भाई गल्लां बाद च पता लगदियां एह् बचपन दियां गल्ला माए जेह्ड़ा मोजू बनेआ गल्ला दा एह् भूतें शूतें कोला डरना कक्ख निं होंदा भाई ओल्लै में नेईं डरे दा होंदा हून च मि अज्ज आर्मी च होना हा पर ओह्लै डर हा जि'यां उद्धरा निकलना अहें ते माए डर ऐसी चीज होंदी कि ओह् जेल्लै इक बारी मनै च बैठी गेई ते डर डर गै होंदा थोआनूं इक गल्ल होर मैं सनां एह्दे बिच्च बी बड़ा हास्सा ऐ थुआनूं इक गल्ल सनां मेरे म्हल्ले दे मेरा म्हल्ला ऐ म्हल्ले बिच्च म्हल्ले दे बेड़ा च इक बंदे दे गब्बू गोशे लग्गे दे बेह्ड़े च म्हल्ले दे बेह्ड़े च मन बड़ा करदा गब्बू गोशे खाने दा पुल्ले पुल्ले इक दिन मन बनी गेआ घरै आह्ले निक्खरदे नेईं खाना नेईं खाना उस्सै उस्सै बंदे दे घर बी गब्बू गोशे दा बूह्टा हा उस्सै बंदे दा खेत्तर हा उत्थै बी गब्बू गोशे दा बूह्टा हा असें फिर अगलै देन दौड़ लान चली गे भ्रावा दौड़ लान गे अस दौड़ लांदे लांदे सानूं खेतर आई गेआ असें सोचेआ कि अज्ज दौड़ रैह्न दे जिन्नी हारी लाई उन्नी हारी ठीक ऐ लैओ उस बंदे ने कुत्ता रक्खे दा हा सानूं ऐनी पता हा म्हल्ले दे उ'नैं कुसैंई निं सनाए दा कि कुत्ता रक्खे दा अहें उ'नें खेत्तर च त्रै चार बूह्टे लाए दे हे भ्रावा जि'यां असें उंदा खेत्तरै दा डंगा टप्पेआ ते कुत्ता अजें शुकर करो कुत्ता बज्झे दा हा ओह् अगर ओह् कुत्ता खु'ल्ला होंदा हा ते उन्नै सानूं खाई ओड़ना हा कुत्ता बज्झे दा हा जि'यां अहें छाल मरी ते इ'यां कुत्ता लग्गी पेआ भौंकन भ्रावा जेह्ड़े दो त्रै मुड़े छाल मारी कम्बी गे मतलब कि पेशाब बिच्च होई गेआ उं'दे कोला कम्बी गै बिलकुल स्हाब लाओ हून तुस आपूं गै स्हाब लाओ हां कि अगर कुत्ता खुल्ला होंदा ते केह् हाल होनी ही ते कुत्ता अजें शुकर करो कि बज्झे दा हा ते अजें बज्झे दा बी कैह्दे कन्नै रस्सी कन्नै ते ओह् रस्सी टुक्की बी सकदा हा जे अह् टैमै दा डंगा नेईं टप्पदे ते रस्सी उन्नै टुक्की बी उड़नी ही असें आखेआ अहें आखेआ गोली मार माए गब्बू गोशे ई एह् कुत्तें ने ते माए खाई उड़ेआ सानूं घर उं'दे गब्बू गोशें लग्गे दे हे ते उं'दे खेत्तर बी लग्गे दे घर इक बूह्टा लग्गे दा ते अहें आखेआ कि घर जेह्ड़ा कि कोई पकड़ोना माए घर खेत्तर तां निं जाना खेत्तर उ'नें एह्ड़ा बड्डा रक्खे दा हा कुत्ता रक्खे दा माए चोरी करना बी अज्जकल बड़ी मुश्कल ऐ एह् बचपन दियां गल्लां अज्ज तक मौजू आह्लियां चेता आंदियां सानूं ते अस हस्सने होन्ने